असां पहिरियों त खुह मां पाणी बाल्टीअ सां नोड़ी ॿंधी करे खणंदा हुआसीं खिचंदा हुआसीं पर छा कॾहिं की हाणे हींअर जी विज्ञानु अॻियां एॾो वधी वियो आहे की इलैक्ट्रिक मोटरूं थी वियूं आहिनि त हुन मोटर जो उपयोग करण सां छो त सिचाई वधीक थी सघंदी ऐं खेतरनि में पाणी जल्दी ॾेई सघंदासीं त जल्दी पाक थींदो तंहिं करे पा इलैक्ट्रिक मोटर जो बि उपयोग करे सघंदा आहियूं ऐं फिटिंग विटिंग कराए हुन मोटर सां पाणी खिचे सिचाई करे था सघूं बाक़ी पहिरियों त खुह सां पाणी त नोड़ी बंधी करे बाल्टीअ सां ई कढंदा हुआसीं त हाणे इलैक्ट्रिक शयूं अची वियूं आहिनि त हुन जो इस्तेमालु सुठे नमूने थी सघंदो आहे छो त दुनिया अॻियां वधी वई आहे ऐं पंहिंजे अॼु जी जनरेशन में अहिड़ी मशीनरियूं बि अची वियूं आहिनि की भई पाण इलैक्ट्रिक मोटरनि जो उपयोग करे था सघूं ते कॾहिं भई माण्हू खे दिक़त न थिए ऐं पंहिंजो कमु जल्दी थी सघे भई कोई ॻाल्हि जी उपादी न ऐं फटो फट मोटर सां पाणी खणी सिचाई थी थी सघे ऐं पंहिंजे पाणी भई खुह मां कढिणो न पए ॾुखिया ई न लॻे ऐं त मोटर सां कढ़ंदासीं त देरि बि न लॻंदी ऐं कमु वधीक थींदो ऐं पाक बि वधीक मिलंदो फटाफट ॿ बदिरां चारि कम थी वेंदा भई